سب سے پہلے ہم آدھار کاڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اپنے گوگل پر سرچ کریں گے یو آئی ڈی اے آئی اس کے بعد یو اے آئی ڈی اے آئی کی سائٹ پر کلک کریں گے وہاں ہم کو آدھار کاڈ ڈاؤن لوڈ کا آپشن نظر آئے گا اس پر کلک کریں گے وہاں ہمیں اس کے بعد ہم کو اپنا آدھار کاڈ نمبر انٹر کرنا ہوگا انٹر کرنے کے بعد ہم سے ہمارے موبائل پر رجسٹرڈ آدھار کاڈ موبائل نمبر پر ایک او ٹی پی آئے گا او ٹی پی آنے کے بعد ہم اس او ٹی پی کو انٹر کریں گے اور اس طرح سے ہم اپنا آدھار کاڈ بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں